असांजे खेत्र में त ॾाढा सारा पखी अहिड़ा आहिनि जेका असांखे अक्सरि ॾिसण ईंदा आहिनि जीअं की चिड़िया तोतो ईअं असांखे असांजे खेत्र में ॾाढा ॾिसणु ईंदा आहिनि तोतो त अहिड़ी शइ आहे जेके मूंखे ॾाढी वणंदी आहे तोतो अहिड़ो पखी आहे जेको मूंखे ॾाढो वणंदो आहे माना पंहिंजे घर में अठ महीना हिकिड़ो तोतो पालियो हुओ औरि मां उन सां ॾाढो खेॾंदो हुउमि मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो हुओ उन सां खेॾण में मां उन खे ॾाढो कुझु खाराईंदो पीआरींदो हुओ मास लेकिन अफ़सोसु आहे की उओ हिकिड़े हादिसे में असांजे घर में हिकु हादिसो थियो हुओ जंहिंजे कारण उन जी मृत्यु थी वई हुई उहो मरी वियो हुओ हिकड़ी शइ जे हेठा दबिजी वियो हुओ तंहिंखां पोइ मूंखे उन पखीअ जी ॾाढी यादि ईंदी आहे हुन खां पोइ मां कहिड़े बि तोतो खे ॾिसंदो आहियां त मूंखे हुन तोते जी ई यादि ईंदी आहे मूंखे पक्षी ॾाढा वणंदा आहिनि ऐं मां जंहिंमहिल बि उन्हनि खे ॾिसंदो आहियां त मां कंहिंजो दिलि जेको उहो ॾाढो ख़ुशि थी वेंदो आहे